हनै माबा सिमबल मोनना बिबार माबानाया अ मा होनो बिबार दोङोमोनना नोंनियाव अ आदानि हाबायाव नांगौमोन आरो माबायाव बे पिंक कालारनि रेड कालार इफोर दोङोदा अ माने आंहा आदानि हाबाया माबायाव फेब्रुवारियावनो लास्टआव एसे बुरजायानो नांगौमोन आं दा लिस्ट खालामनानै हरगोनर' प्राइभेट बिनिखायनो दोङोना गैया होनना सोंहरग्रोनाय आरो आं

बिलाइ गोरलै बेफोरखो

आरो बै माबा माबा खामानि मोन्दा बै गय फुलि फिसा फिसाया बिबारबायदिया

नांगो आं बासिना लायगोन दे दा हो नायनोसैर' दायो लांनानै बे रेड आरो पिंकखो मोनब्लाथाय बेखौ नायनोसै ओरैनो मा मा दं

जायो दे